सागराक तुज्या आड हें पुस्तक वाचून हांव खूब रडलें तातुंतलें कथानक म्हळ्यार नायक नायिका पयल्याच पावटी मेळटा मेळ्या उपरांत मोगान पडटात आनी सदांच दर्या कांटार तीं मेळटात गर्च्यान खूप विरोध जावनय नायिका नायकाचेर मोग करता तीं एकामेका पासून पयस रावपाकच शकनात आनीक अचानक एक दिसान नायिका नायकाक दर्यार येवन मेळपाचें बंद जाता तो सद्दा दर्यार येवन तिची वाट पळयता आकूळ पिकूळ जावन तिच्या यादीन रडटा तो तिका सोदताय बी पूण टी ताका खंयच मेळना वा तिच्या बद्दल कांय कळना अशें एक वर्स वता तो सदांच दर्यार येवन बसता आनी रडटा एक दीस दर्यार बशिल्लो आसतनास ताचो एक इश्ट ताका मेळटा नायकाची दशा पळोवन ताका सांगता इश्टा तुज्या इश्टिणीक मेंदूक गुळो जाल्लो आनी शेंवटच्या तांकारा पाविल्लो तुका कळचें न्ही म्हुणून ती तुज्या कडेन कसलो संबंद दवरनाशिल्ली कारण तुका खूब दूख जातलें म्हूण पूण हालींच तिचें मरण जालें हें आयकतनाच नायक थंड पावलांनी दर्याच्या पाळांनी वता आनी आपलेंय जिणें सोंपयता